सगळ्यान पयली पंचायत हांगाची आसता ती ती वेगवेगळी सहर्ती हे करतात जशे की खेळ खेळ भुरग्यां खातीर खेळ जशे की क्रिकेट आनी ह्या ह्या तेंपार खुबशे अशे भुरगे वांगडा येतात आनी अशे पंगत करतात आनी हें टिमी करतात आनी गेम खेळटात आनी त्या वेळार जी टीम विजेता जाता तांकां पयशे मेळटा आनी ट्रॉफी मेळटा सो हाका लागून एक भुरग्यां मदीं उमेद कशी आसता जिकपाची शी आनी दुसरें म्हटल्यार खुबशे अशे जेम सेशनूय जाता ज्या तेंपार खुबशे अशे फामाद गायक येतात आनी वेगवेगळे अभिनेता येतात आनी दुसरें तिसरें म्हटल्यार खुबशीं नाटकांय जातात तियात्रांय जातात जीं लोकांक गोंयच्या तरी फा खूब आवडटा ही पोवपाक